एक बार दौड़मे हमरा पएरमे कील गरि गेलै हमरा पएरमे दबाइ लागलै पट्टी करलियै बहुत ब्लड गेलै जेकि सही टाइमपर सही इलाज भए गेलै लेकिन दौड़नाइ नहि छोड़लियै